नमस्ते मैडम कह रहे हैं कि मैडम आपको बच्चों को पढ़ने नहीं आते हैं ठीक है मैं तो ध्यान दे रही अब घर पर नहीं पढ़ते हैं वह बोलते हैं कि मैं घर पर खेलते हैं कूदते हैं अभी स्कूल में आते हैं तो ना नाचने में भी अच्छे हैं ऐसा है कि उसको कोचिंग लगाइए शाम को तीन बजे कोचिंग लगाइए तभी इसको पढ़ने आएँगे नहीं नहीं पढ़ने आएँगे पढ़ने में बहुत कमज़ोर है सर मैं यह सभी बच्चों कर रहें कि यह इसको पढ़ने नहीं आता है यह स्कूल में पढ़ने आता है नाचने में खाली तेज़ है घर पर इसकी मम्मी नहीं पढ़ाती हैं हमके नहीं जी पढ़ाते हैं इसके घर पर बहुत डाँट सुनते हैं हाँ ठीक है हाँ ठीक है तो बच्चों बच्चों बहुत बहुत बच्चों के एक बच्चे के साथ बहुत खेलते हैं एक बच्चे खेलते हैं न उसके साथ बहुत बच्चे खेलते हैं हाँ तो वही कह हाँ तो वही कह रहे हैं कि उनको तो आती है खुद डट कर पढ़ाई घर पर तो बहुत कमज़ोर हैं बहुत कमज़ोर बच्चे सभी बच्चे कह रहें कि इसको किताब नहीं पढ़ने आते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ने आते हैं ए बी सी डी नहीं पढ़ने आते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने आते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हमारे यहाँ पर तो जाते हैं सभी बच्चे पढ़ने नहीं नहीं हमारे क्या है ना हमारे स्कूल में नहीं नहीं ठीक है ठीक